हलो क्या मेरी बात जेवन रेस्टोरेन से हो रही है मुझे यह ज़ानना था कि आज के खाने में विशेष क्या है क्या है कि आज मुझे मेरे ऑफ़िस में प्रमोसन मिला है तो मैं चाह रही थी कि मेरे जितने भी रिश्तेदार है जैसे कि पास में ही मेरी बुआ का घर है और पास में ही मेरे जीजा जीजी रहते हैं जैसे कि गंजकोटी बाज़ार में तो मुझे यह जानना था कि मैं यहाँ से जैसे कुछ खाने का ऑडर दे दूँगी तो क्या उनके घर पर डिलीवर हो जाएगा और अगर हो सकता है तो आप प्लीस मेरा ऑडर ले लीजिए जैसे कि मेरे दीदी और जीजा जी का घर जो कि गंज में है आप उनके घर पर दो मटर पनीर के पराँठे दो पिज़्ज़ा और एक बर्गर का ऑडर डिलीवर कर देना और वहीं सोनाघाटी में मेरी बुआ रहती है तो आप उनके घर पर पाँच छोले भटूरे पाव भाज़ी और पाँच पिज़्ज़े का ऑडर आप उनके घर पर डिलीवरी कर देना और आप इन सबका बिल आप मेरे मुझे नम्बर पर बता देना तो मैं आपको इसका भुगतान ऑनलाइन कर दूँगी